ہم مچھلی تو نہیں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں لیکن گوربا سب جاتا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے تو کبھی آج کل جو ہے نا پانی زیادہ بڑھ گیا ہے تو مطلب مچھلی پکڑنے کے سمے پانی زیادہ بڑھنے کے کارن جو ہے ن غریبا سب پورے پورے رات پورے پورے دن رہ جاتا ہے مچھلی زیادہ چہرنے کے کارن جیادہ ہونے کے کارن مطلب وہ جو ہے نا جال اور بنسی اور کپچھا لے کے مطلب جاتا ہے وہاں پہ پورے پورے رات وہ کپچھا سے بھی بنسی سے بھی ماچھ مارتا ہے اور دین میں بھی رات میں دن میں تو اتنا مچھلی نہیں رات میں زیادہ مچھلی ہوتا ہے اسی لیے جو ہے نا پورے پورے رات وہیں پہ گزار دیتا دو تین دن تک وہیں پہ رہ جاتا مچھلی پکڑنے کے کارن اس کو جیادہ مچھلی ہو جائے اس کے کارن وہ جو ہے نا پورے رات پورے دن دو تین دن تک وہاں پہ لگا لیتا ہے جیسے پوکھر میں بھی زیادہ پانی آ گیا آج کل بارش کی وجہ سے دھار میں بھی سمندر کی مطلب نیچے کی ترل کی وجہ سے پانی بڑھ گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ پانی بڑھنے کے کارن زیادہ مچھلی پکڑنے کے لیے تالاب میں بھی پوکھر میں بھی اور بہت بہت بڑا بڑا دھار میں بھی جاتا ہے تو صبح شام رات دن وہیں پہ رہتا ہے کھانا پینا وہیں پہ چلتا ہے وہیں پہ زیادہ مچھلی پکڑتا ہے اور جو ہے نا وہ جو مچھلی پکڑنے کی وجہ سے اچھا اچھا مچھلی اس میں آتا ہے اس سمے میں جو ہے نا بہت بہت طرح کا مچھلی آتا ہے تو بنسی بہت بہت لگاتا ہے پورے دن پورے رات مچھلی لگانے میں لگا دیتا ہے اور پوکھر میں جو ہے پورے طرپا سے جال لگاتا ہے اس لیے مچھلی کہیں بھاگے نا اسی کے کارن وہ جو ہے نا جال میں پورے مچھلی لگاتا ہے جال جو پوکھر میں پورے پوکھر میں وہ جو لگاتا ہے جو جس سے جس کی وجہ سے مچھلی کہیں بھاگے نا اور بھاگنے کے کارن بھی جو ہے بنسی لگا دیتے ہیں اور کپچھا سے مارنے کے لیے اس کو تیار رہتے ہیں دو تین آدمی ایسے میں کہ جو پورے پریوار وہاں پہ رہتے ہیں مطلب بیوی بال بچہ چھوڑ کے اور جتنے جینس ہے سب وہاں پہ رہتے ہیں مچھلی مارنے کے چکر میں گورریبا جائت کا جو ہوتا ہے نا وہ مچھلی کا ہی بیپاری کرتا ہے مچھلی مارتا ہے ایسے میں وہ جو ہے نا بڑے برے دھار میں بھی مطلب کووا جال لگا کے مچھلی مارتا ہے آج کل جو ہے نا بہت عجیب عجیب مچھلی آتا ہے انیک انیک طرح کا مچھلی آتا ہے